भारतआवथ' आयौ आयौ गोबां रावफोर दङ बुंख'नो हाया होनख'नोनो हाया जेनबा एसामिस दं नागा गार' राभा बर' एसामिस हिन्दि राजस्थानि मारुवारि बिहारि नागा नेपालि भुतानिस भुतानाथ' नंला भुतानाथ' जोंनि भारतनि जाहैला जेनबा बेफोरनोसै आरो ओमफ्राय आं बे हादोरफोरनि रावनि सोमोन्दैथ' आङो एसामिसफोरखौ इसेबो मोजां मोनथारा आङो एसामिसनि एलबाम सेलबाम जेबो नाया आङो लारायनोबो बायो लारायनायाथ' लारायखाया आङो आं खालि ओ एसामिसफोरजों लारायनांगौबाबो आङो हिन्दिनिसो लारायखायो बायो माने आं एसे सालाय थनखोला थनखोलि रायलायनायखौ बायो आरो आङो ओंखायनो बर'आव रायलायो बर' बुजिबा बर'आव रायलायो ओमफ्राय बांसिन आङो हिन्दिसो रायलायखायो आरो हिन्दि लारायो ओमफ्राय बेनोसै आरो बेफोर आंथ' नेपालि नेपालि रोङा गार' राभाबो रोङा खिन्थु आङो नेपालिखौ एसे एसे बुजियो आरो हिन्दिखौ हले आङो मोजांमोनो रायलायनो बिरादनो ओमफ्राय हिन्दिसो बांसिन रायलायखायो दखानदारिफोरजोंबाबो हारसाफोरजों रायलायनांगौबाबो ओंखायनो हिन्दि बांसिन रायलायो नेपालिखौ सोलोंगोन र' आङो नेपालिखौ मोजां मोनो ओमफ्राय राजास्थान मारुवारिफोरखौबो मोजां मोनो थ बेनोसै आरो